जेह्ड़ी साढ़ी डोगरी भाशा ऐ एह् साढ़े जे एंड के दी भाशा ऐ बाकि दे लोग बी इस्सी सिक्खना चांह्दे न लेकन जेह्ड़े साढ़े जे एंड के दे लोग न ओह् एह् डोगरी भाशा जैदातर बोलदे न क्यूंकि साढ़ी लोकल भाशा जेह्ड़ी होंदी ऐ साढ़ी अस डोगरे आं ते साढ़ी भाशा डोगरी होंदी ऐ ते बड़े सारे लोक ऐसे बि हैन बिच्च जि'नें गी डोगरी नेईं औंदी लेकन ओह् बी सिक्खना चांह्दे डोगरी सारें गी बड़ी शैल लगदी ऐ सारे डोगरी सिक्खना चांह्दे न ते एह् जेह्ड़ी साढ़ी डोगरी भाशा ऐ एह् साढ़े जेह्ड़ा जे एंड के दा एजुकेशन सिस्टम ऐ एह्दे च इक बड़ा इम्पोर्टेन्ट रोल जेह्ड़ा ओह् प्ले करदी ऐ क्यूंकि इद्धर दा कोई बी जेह्ड़ा व्यक्ति होऐ उस्सी अगर जम्मू कश्मीर च रौह्ना ऐ जैदा लोक इद्धर डोगरी बोलदे न ते ओह्दे बास्तै डोगरी सिक्खना बड़ी जरुरी ऐ अगर उस्सी डोगरी नेईं औंदी एह्दा मतलब ओह् जम्मू कश्मीर च जैदा गल्लां बातां नेईं कर सकदा ओह् मते चिर इत्थै नेईं रेई सकदा ते अगर तुसें गी डोगरी नेईं औंदी ते बड़े सारे लोक ऐसे न जेह्ड़े डोगरी सिक्खना चांह्दे लेकन नेईं सिक्खी सकदे ते बड़े सारे लोक ऐसे बी हैन जेह्ड़े जु'नें गी डोगरी औंदी बी है लेकन तां बी ओह् डोगरी बोलने च बड़ी शर्म करदे उ'नें गी पता निं कैली उ'नें गी बड़ी शर्म औंदी बड़े स सारे जेह्ड़े लोक होंदे न ओह् एह् आखदे न कि डोगरी ओह् गवार लोग बोलदे लेकन ऐसा बिलकुल नेईं ऐ डोगरी ओह् लोग बोलदे न जुनें गी अपनी मात्तर भाशा कन्नै प्यार होंदा जुस्सी अपनी मात्तर भा भा भाशा जेह्ड़ी ऐ ओह् प्यारी नेईं ऐ एह्दा मतलब ओह् उस्सी अपना देश प्यारा निं अपनी मात्तर भूमी प्यारी नेईं होंदी अजकल्ल जेह्ड़ी जम्मू कश्मीर दी जेह्ड़ी गोरमैंट ऐ ओ केह् करा दी ऐ जेह्ड़े बच्चे न उ'नें गी केह् डोगरी पढ़ाऽ दी ऐ डोगरी दी कताबां डोगरी सब्जैक्ट जेह्ड़ा उ'नें गी लाये दा ऐ ताकि ओह् अपनी जेह्ड़ा उं'दी लोकल भाशा जेह्ड़ी अपनी भाशा मात्तर भाशा जुस्सी आखदे ओह् सिक्खी सकन ते दूए दी भाशा जि'यां कि अं इंग्लिश जेह्ड़ी ऐ ओ बाह्र दी ब बाह्र दी लैंगुएज ऐ लेकन तां बी उस्सी साढ़ा देश अपनाऽ दा ते डोगरी ते साढ़ी अपनी स्टेट दी भाशा ऐ अस की निं इस्सी अपनाचै ते मेरा में एह् चाह्न्नी आं कि जेह्ड़े साढ़े जम्मू कश्मीर दे लोक न जैदा कोलो जैदा डोगरी बोलन ताकि जिन्ने बी औने आह्ली जनरेशन ऐ जां किश बी ऐ ओह् डोगरी सिक्खी सकै शैल तरीके कन्नै क्यूंकि एह् अजकल्ल दे लोके गी अस दिक्खने आं डोगरी बोलना ते भलेआं भुल्ली गै गेदी ऐ ते लेकन जेह्ड़ी डोगरी ऐ ओह् साढ़े बास्तै बड़ी जरूरी ऐ सारे अगर जम्मू कश्मीर दे लोकें बास्तै बाह्र ते चलो इन्नी डोगरी जरूरी निं होंदी जि'यां हर स्टेट दी अपनी अपनी भाशा होंदी ऐ जि'यां पंजाब दी पंजाबी होई गेई और महाराश्ट्र दी ते मराठी होई गेई गुजरात दी गुजरती इ'यां साढ़े जम्मू कश्मीर दी इक भाशा जिसी आख अस डोगरी आखने आं डोगरी बड़ी मिट्ठी भाशा ऐ एह् जि'यां गाना बी ऐ मिट्ठी मिट्ठी ऐ साड्डी डोगरी ते जेह्ड़ी डोगरी भाशा ऐ एह् हर कोई निं बोलदा एह् बड़े घट्ट लोग बोलदे न ते में एह् चाह्न्नी आं जेह्ड़ी साढ़ी डोगरी भाशा एह् जैदा तो जैदा कोलो जैदा लोक बोलन